दाखालिहाय बेंथल बाजाराव थांदोंमोन आङो बेंथल बाजाराव थांनायाव कुर्टि बायनायाव खेराबो सनाबो गाननो होननानै बायबाय आं सनायानो मोजां नङा सनाया फास्स' गाहाम लालायदों बेनो दानो साननैसो खेबनैसो गाननायावनो फुरजोबबायबो सनायानो दखनाजोंबो गानजाथावा कुर्टिजोंबो गानजाथावा असाइस नुबाय गाज्रिनो एफ्फा लस मोनबाय आङो एफा बुरजानि बायनानै सनायानो खामानि गैया एफा असाइस बिदि सनाखौकि एफा दामनि फानो मोजां नंथारा सनायानो बायनोबो गोसो जायासै आं एबारनिफ्राय एफा मोजां गोसो जानानै बायबाय आङो कुर्टिजों गाननो होननानै आंहा रिज'र्ट आव बेरायहैनायाव कुर्टि सना गाननो नागिरबाय सनायानो मोजां नोङा एफा असाइस बेबायदि एफा दाम लाबाय बेखौनो सनाखौनो बायनानै बिराद लस मोनबाय आङो एफा दामनो फैसायाबो बिराद लस जाबाय आंना रायजागुलायबाय आंहासो बिमाजों एफा दामनि सना बायनानै होननानै सनाखौनो गाननो लुबैबाबो मोनला एफा मोजां फसायनानै बायदोंमोन आङो सनायालाय दिजाइन आ साइसमोन ओमफ्राय कालार आबो फुरबाय कालार फुरनायानो गाज्रि नुबाय बेनिखायनो गानजाथावला बोरैबा नुबाय सनाखौनो बोरैबानो असाइस बेनिखायनो बाबाय आं सनाखौनो फानग्रायाबो एफा बिदिखि फानो एफा दामनि सना मोजां नङिखौनो आंखौ थगायनानै फानहरलाबायो मोजां होननानै सनायानो मोजाङानो नंथारा एफा लस फैसाल' बायिआनो साबसिनमोन आं बेबायदिखौ दस्राखौ लानाया साबसिनमोन कुर्टिजों गानजायो ना दखनाजोंनो गानजायो दखनाजों गाननोबो समाया कुर्टिजों गाननोबो समाया बेनिखायनो जा दुखु मोनबाय आङो बेबायदि फाननो नाङामोन एफा असाइस सनाखौ एफा दामनि मानो एफा बिदि दामनि फानहरनांगौ दे सनायानो मोजां नंथारा एसे मोजां मोनबा दि अरजायामोन दानो फुरबायबो मोजाङानो नंथारा सनायानो बायलाबो आं बैहाय एबारनिफ्राय नांला आंनो बे सनाखौबो गारहरनोसैसो आं मोजां नंथारा